हैलो जी हम पिंटू बजै छी महिषीसँ तऽ हमरा जे छै भोजन कनि आर्डर करबाक छै तऽ उपलब्ध भऽ जेतै ने तऽ हमरा चारि गो मित्र आयल छलै तऽ ओकराक लेल हमरा भोजन चाही तऽ कतेक देरमे हमरा भेज देबै आओर कतेक मतलब पैसा रुपैआ लगतै आओर की कहै छै महिषी आओर लोकेशन हम मतलब अहाँकेॅं कहि रहल छी तारा स्थान पर अहाँ हमरा आबि जायब डिलीवरी बॉय कतेक देर तक अहाँ आबि जेबैय से हमरा कऽ दिऔ हमर फोन नंबर लऽ लिअ एहि नंबर पर हमरा कॉल कऽ देब आओर जे छै पैसासभ लऽ लेब तखने